जोंनि आबादारि माखासे मानसिफोरा बेबायदिनो जायो माब्लाबानि समाव जोङो गोसो होनानै गोबां रां खरसा खालामनानै आबादफोरखौहाय मावो नाथाय माबा जाहोननि थाखै एबा मिथिंगाफोरनि दुंहाव थासारिफोरनि जाथायजों अखाफोरा मोजां हायाब्ला जोंनि आबादफोरा मोजां हायाब्ला जोंनि गोसोआव जोबोद दुखु मोनो जानानै थांनाय जानानै थांनाय ताका फैसाफोरखौ खरसखौ गोसोखांनानै खायफा आबादारिफ्रा गावनि गोसोखौ हमथानो हायै जानानै गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानो थांनायसिमबो जानानै फैयो अब्ला जोङो माखासे मानसिफोरा बियो जेबोला बियो थांखि लायो अब्ला जोङो बिखौ बुजायनो नांगौ नोंहा बेबायदि खालामनो हामा मानोना समा खनसेल' नाङा नोङो नोङो आबादखौ नैबे बुथुमाव आ बुथुनो हायाखैब्लाबो बै बोसोराव आबादखौ साबसिन बुथुमनानै लानो हागोन बेनि थाखायनो नोङो सिन्था दाखालाम दुखु दाजा खेमसेल' लस थांनायखौ नोङो जेबो दासान नोङो बेबायदि फैसाफोरखौ मोनफिनगोन बेबायदि आबादफोरखौ मोनफिनगोन बुथुमनानै लानो हाफिनगोन होन्नानै जाय आबादारि बिथाङा लस जादों आबाद नस्थ' जाजादों हलाय जाजादों बेखौ जोङो बेबायदि बुजायनानै बुंनानै लाखिनो गोनां मानोना बियो जिउ गारनायनिख्रुइ फोथांनानै लाखिनाया जोबोर गोनां बेफोरो जेरै जोंनि मिथिंगानि जाथाय दैबानाफोरनि थाखायबो जायो आबारखौ गायखांनायनि उनावसो दैबानाया देरनानै जोंनि गेजेराव दैया गायखांनाय आबादफोरखौ खुरख'नानै लाङोब्ला मानसिया बिराथ बिखा गावो अब्लानो मानसिया थैनायनि समसिम थाङो अब्लानो मानसिया सानफिननांगौ जायो